हैलो तुस डेकोरेशन आह्ले बोल्ला दे अच्छा ते मेरे देरै दा ब्याह् ते डेकोरेशन करानी ही ते कोलै आह्गे तुस चौबी तरीक ब्याह् ते हून गै सनाई ओड़ो की किन्ना रेट केह् लैंदे तुस नेईं नेईं तुस स्हेई रेट सनाई ओड़ो नी ते ओह्दे ई हलवाई बगैरा बी होऐ नेईं डेकोरेशन दा पैह्लें इत्थें चक्कर लायो ते भी बद्ध दिक्खी लैगे जिसलै तुस औगे तां आं केह् आक्खेआ ब्याह् अगले म्हीनै चौबी तरीक ऐ परसों आई जायो किन्ने बजे तक्क में परसों जाना बी ऐहा आं ठीक ऐ भी तां जल्दी गै उठी आयो ठीक ओह् भी सनाई लैगी बस अं